مجھے لگتا ہے کہ ہائیک کرنا اکثر لوگوں کو پسند ہوتا ہے کیوںکہ ہائک ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں خوشی دیتی ہے اور عام طور پر ہائیک کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ تو غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے یا پر پھر طلوع آفتاب وقت آفتاب کے وقت ہوتا ہے اس کے لیے بہت سارے لوگ غروب آفتاب کے وقت یا طلوع آفتاب کے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور اس وقت اپنی ہائیک کرتے ہیں ہائیک کرتے ہیں میرا جسم اور میرا فٹنا فٹنس بہت آسانی کے ساتھ اور چستی پھرتی کے ساتھ میرا جسم کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہائیک کرنا مجھے بہت پسند ہے بے چینی بے چینی ہی سے کیوںکہ ہائیک کرنے سے میری جسمانی توازن برقرار رہتی ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جسم میں میرا ذہن اور میں جیسے کہ میرا ذہن اور میرا دل و دماغ اور اس کے علاوہ جو میرے جسم کے اعضا ہیں وہ بھی درست رہتے ہیں اس لیے ہمیں ہائیک کرنا چاہیے